इयुन जोलैनि थाखाय जों आबाद मावनाय आदबखौ फोरोङाबानो जोङो इयुनाव बिराद खस्त भुगिनांगोन दा बेखायनो इयुन जोलैखौ आबाद मावनायनि थाखाय फोरोंनायाथ' जोबोद गोनांथार गोनांथार माने ओरैबादि गोनांथार एंगारहायै गोनां जेनेबा दाथ' दैलां बोथोर आं आबादनि माइ आबादनि सायाव एसे फोरमायलांनोसै इयुन जोलैनि थाखाय माइ आबादखौ मावनाया जाहैबाय फार्स्ट टाइम जोङो जोलै जेनेबा माइ बेगरखौ माइखौ जेनेबा हाखौ एवग्रोबाय फोमोनबाय ओमफ्राय बेगरखौ बेगरखौ बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमग्रोयो थयलायाव सोनानै सोमनानै जेब्ला गाजा एसे एसे ओंखारो अब्ला बोखांबाय हरसे दोनबाय हरसे दोननानै बिदिनो दोनोबा बांसिन गाजा ओंखारो आरो बिनिफ्राय ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ खुबैबाय बोखांना लांनानै खुबैहैबाय खुबैनानै जेब्ला बेहाय खोथिया ओंखारबाय नालाय खोथिया जाबाय नालाय बेखौ खोथिया होनो आरो जोङो खोथिया ओमफ्राय बेखौ जेनेबा खुबैखांनायनि उनाव फसिस दिन नङाबा एक मास बिदि दोनथारनांगौ आरो खोथिया रासान्दि रायोब्ला दै थै लोमबाबो जेबो जायानालाय उनावहाय हालेवबाय माबाय हालेवनानै फोबाय ओमफ्राय गायबाय गायनायनि उनाव एमफौ जादों ना मादों बेखौबो नायनांगौ जोथोन लानांगौ दैखौ जोथोन लानांगौ होमबासो आबादा मोजां जायो आबादफ्रा मोजां जायो ओमफ्राय ओमफ्राय माइया बिबार बारबाय फिथाइ थायबाय बेखौ मोनबाथाय हालायबाय बिदि आरो ओमफ्राय आं बारा गोलाव बुंला आबादा जाहैबाय जोंनि आहार एंगार हायै बेखौ मालाबाबो बेखौ नांला होननानै एंगारनो नाङा बेखौ एंगारनाय माने जोङो बिराद खस्त मोनगोन आरो इयुनाव बेखायनो इयुन जोलैफोरखौ जोङो मोजां बोसोन होनांगौ मोजां फोरोंलांनांगौ बेखिनिआनो